जयपुर ज़िले में जो वायु है जलवायु यहाँ की जलवायु हमारी अरावली गर्म बहुत रहता है अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से गर्मी होती है चारों तरफ से हवा कम आती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है जिसमें दिन मे बहुत ही तेज़ धूप रहती है चिलचिलाती जिसकी वजह से हमको घर से निकलना मुश्किल होता है हम लोग दिन के समय नहीं जा सकते शाम को छह बजे के बाद ही हम लोग बाहर निकल पाते हैं फिर भी यहाँ पर गर्मी बहुत रहती है और बाढ़ और सूखे बाढ़ और बाढ़े यहाँ नहीं आती हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है बारिश नहीं होती है बहुत ही कम होती है और बारिश अगर हो जाती है तो उमस बहुत हो जाती है जिसकी वजह से हमारा मौसम में लोगों को बीमारियाँ और सर्दी जुकाम हो जाता है सर्दियाँ यहाँ की जो है वो ज़्यादा नहीं होती है पर हाँ सर्दी जो होती है पर उसमे भी बहुत ठंडक रहती है सर्दी तेज़ होती है कभी टेम्परेचर हमारे राजस्थान में माइनस भी पहुँच जाता है मान टापू का बाकी के जयपुर की सर्दी दो या तीन तक हमारी पहुँच जाती है डिग्री तक पहुँच जाती है जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है